हेलो नवतारा रेंस्टॉरंट न्ही हे पळय तुमी काल म्हाका जे आयटम धाडिल्ले न्ही ते सारकें नात थोडे बरें आसात आनी थोडे सामकेंच पेड्ड्यार जाल्यात मरे आं हे पळय आता हांवे तुमकां ऑर्डर दिल्लीं तुमचेर विश्वास दवरून ऑर्डर दिल्ली पूण तुमी तुमचें काम करता आसतना तातूंत खूब तृटी दवरल्यात आता म्हजेर प्रस्न असो आयला की म्हज्या कामाच्यो सगळो तुमी खोळंब करून सोडला आनी अशें वेळार तुमकां पयशें पुराय पावोवपाक पावयत पावोवपाक म्हाका जड वता तेन्ना तुमी एक तर म्हाका सगळे आयटम सारकें दियात हांव तुमकां पुराय पयशें दिता आनी तुमी तर अशें दिले जायत हांव तुमकां पयशें फारीक करचो ना